हैलो नमस्कार जी मेरा नां सुमित ऐ ते में इक अपना साइकल खरिदना चाह्न्नां ते तुस साइकल दी दकान उप्परा बोल्ला दे न अच्छा ते मिगी एह् सनाओ कि थुआढ़े कोल केहड़ी केहड़ी वरायटी हैन जी जी जी हांजी हांजी हांजी जी जी अजकल चलै दा ऐ दिक्खो जी में लैना चाह्न्ना बेचने गल्ला ओह् आखदा ना थोक दा स्हाब कोई इस स्हाबै दा हंजी हंजी हंजी हंजी थोह्ड़ा ओह् है निं ठीक ऐ ठीक

ते ठीक

ठीक तुस मी एह् सनाओ कि मेन लोकेशन जेहड़ी एह् हंजी अच्छा अच्छा अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ